सूरत न सूरत जिले में जाम सुठा सुठा स्कूल कॉलेज आहिनि ऐं ॿारनि खे पढ़ाई में बि जाम शौंक़ु आहे पढ़ाई करे होश्यार था थियण जंहिंजे के असांखे ॿारनि जे सुठे नमूने गर्व गर्व थिए थो जंहिंजे करे ॿारनि खे बि पढ़ाई में सुठे नमूने लॻे थो त सुठे में लॻे थो ऐं ॿारनि ॿारनि खे बि ॿार असांखे जंहिंजे करे फ़ीस जाम वधीक थी लॻे पर माइटु बि छा करे ॿाहिरि माइटु बि छा करे इहो सोचे करे ॿारनि जो ॿारनि जो ॿारनि जो आईंदो त ठाहीणो आहे जंहिंजे करे असांखे इक न तकलीफ़ थी थिए सभिनी खे त अ मुंहिंजो पोटो बि उनमें पढ़ंदो आहे हुनमें बि पढ़ी होश्यारु थियो आहे सुठे नमूने सुठे नमूने होश्यारु थियो आहे सुठे नमूने होश्यारु थिया आहे असांखे ॼण सूरत शहर जे स्कूल कॉलेज में जाम गर्व बि आहे सुठो नमूने पढ़ाईंदा लिखाईंदा होश्यारु था थियणु होश्यार था ठियणु